हाँ एक बार मैंने रनिंग की थी उसमें मैं बहुत फ़िट हो गया और मैं उसमें वर्कआउट करता था बहुत बहुत रेस लगाता था और उसके बाद मैं ने जिम जिम में जाना शुरू कर दिया ताकि मेरी बोडी और मजबूत हो सके और मैं स्वस्थ रह सकूँ जिम में मैंने लगातार चार पाँच महीने तक मैंने जिम की ताकि मेरी बोडी और अत्यधिक मजबूत हो सके दौड़ने से मैं स्वस्थ हो गया और जिम से और भी स्वस्थ हो गया ताकि मेरे पास कोई रोग या कोई कुछ नहीं आ सके इसलिए दौड़ने से वर्कआउट करने से मेरा स्वस्थ शरीर ठीक रहता है उससे कोई बीमारी नजदीक नहीं आती हैं स्वस्थ शरीर पर